जोंनियावथ' गामिआरियाव जेनेबा अनेख आबादारिफोर दङ गामिआरि सुबुंफोराहाय बिदिनो सोरबा सोरबा मावनानै जायो गामियावनो आबाद मैगं थायगं बिदिनो जोङो मैगं थायगं मावनानै जानानै जोङो न'खर संसार सोलि लांनो थाखाय जोङो बे मैगं थायगंफोरखौ गायनांगौ जायो आबाद फोरखौ बिदिनो जोङो माखासे जोङो माखासे मानसिफोरखौ लानानै जेनेबा जों गामिफोराव बिदिनो मिथिंफोर माबानाय जायो आरोखि बे जेनेबा नैबे दा एन जि अ फोर दंना एन जि अ फ्रा माबा बेनि थाखायनो बिसोर बिनि थ्रुयै फैयो दा जेनेबा बिदिनो आबाद मावनाय गामिआरिफ्राव जेनेबा मा बादियै आबाद मावनानै जौगाखांहोनांगौ बेफोरबायदि आरो दा फोरोंफैयो नैबे एन जि अ फोरनिफ्रायबो आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय बिदिनो फैनानै बुंफैयो मिथिं खालामनानै जेनेबा आबादखौ माबायदि गायनांगौ माबायदि आबाद खालामनांगौ बेफोरबायदिनि थाखाय जेनेबा जोंनि रायजो राजाफोरखौ गामिनि रायजो राजाफोरखौ बुजायफैनाय बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय बिदिनो जोङो आबादा गामियारिफोरनि खायसे सोरबा दाउ अमाफोर फिसिनोसै बोरमा मोसौ बिदि लानानै आबाद खालामनोसै दैज्लांफ्राव बिदिनो मोसौफोरजों दानि जुगावथ' फ्रायनो मोसौफोरजों हालेवला ट्रेक्ट'रफोरजोंसो गायो बिदिनो मेसें सफैबा ट्रेक्ट'र होनानै हालेवबाय बिदिनो मैगं थायगं गायबाय बेफोर बायदि आरो आबादा दा नैबे सिजोन बाय सिजोन जेनेबा मेसें बोथोरफ्राव बिदिनो फोनोसै फाथो फुथो बिदि फोयो आरो ओमफ्राय सबायफोर बिदिनो फोनानै फानो जोङो जेनेबा सबायफोर नै दा दैज्लां फैलायबाय जेनेबा आबाद खालामनांसिगौलाय माइ गायनांसिगौ बेबायदि आरो ओमफ्राय बिदिनो दा माइ हासारफोर जोलैफोरखौबोथ' फ्रायनो दानि सोरखारफ्रा हरनाय जायो जोलैफोरखौ दा बेफोरनि थाखाय जाय माबाग्राफोर मोजाङै आबाद खालामग्राफोर आरोखि बेफोरो दा जेनेबा मोजां सोरखारनिफ्रायबो जेनेबा अनसुंथायफोर मोनो मोजां आबाद खालामनानै मावनायफोरा जेनेबा बेफोरनि थाखाय जोंनो बि सि डि सि नि थ्रुयैबो आबाद मावनाय बा एग्रिकाल्सारनिफ्रा दा अनेक रोखोमनि बेगर जोलैफोर हरो बेफोरबायदि आरो दा बेनिखायनो जों नैबे गामियारिनि सुबुंफोरा दा नैबे आबाद मावनायफोरखौ गोसो होनांगौ आरोखि दा गोसो होनाय जायो जे खायफा इन्टारेस्ट मोना बिदियाव खिन्थु खायफाया मोजां मोनो मावनानै जानो थाखाय मोजां मोनो आरो ओमफ्राय बिदिनो मोजांखाबो आबाद मावनाया गावनि थाखायबो गावनि देहाबो परिस्रम जायो आरो आबादफ्राबो मोजां जायोब्ला जेनेबा हाउस मोनो बिदि आरो गोसोफ्रा खालामनो खालामनो लुबैयो आबादफोरा मोजां जायोब्ला बिदिनो आबादा खायसे आदर खालामाबा मोजां जाया बेफोरबायदि आरो बेनिखायनो जों साफ्रोमबो साफ्रोमबो जोंनि गामियारि सुबुंफ्रा आबाद मावनायफ्राव जाहाथे इसे थाल लानानै मावो जाहाथे नैबे माबाफोरखौबो मोसौ मोसा हाबनाय बारिफ्राव हाबनाय मानाय आबाद थिलियाव बेफोर जानायफोरखौबो जोङो नायनांगौ जायो बे आरो बेनिखायनो जों गामियारिनि सुबुंफोरा आबाद मावनानै जायो जानांगौबो थैजासिम जों आबादखौनो मावनानै जालांगोन होननानै आं बेखौनो सानो